हाँ मैं हमारे क्षेत्र के राजनीतिक दलों और उनके नेताओं के बारे में जानता हूँ हमारे राजनीतिक दल जिनमें मुख्यत बीजेपी कोंग्रेस ये दल हैं इनके मुख्य अजेंडे यहाँ के लोगों की सहायता करना उनको अच्छी व्यवस्था देना ये हैं और उन्होंने एक अच्छे नागरिक के रूप में हमारी मदद भी की है जब भी हमें किसी भी समय उनकी ज़रूरत पड़ी तो उन्होंने हमारी मदद की है जहाँ पर भी हमने उनसे आर्थिक और राजनीतिक सहायता मांगी उन्होंने हमें